मेरे समय एक आया था इतना कि पूरी इतिती से बहुत गलत चलते थे करोना हुआ था तो मेरे गाँव का लोग भी ओय जल्दी सामने नहीं आती थे जल्दी ज बोलते भुकते नहीं थे माँ बहन सब अपने अपने बच्चा को अपने अपने फैमली को घर में रखें उसको खाना पीना बनाकर खिलाए औ जा जूं बहु कोय तरह के दिक्कत भी होता थो त डाकडर के भी खबर किए तो डागडर भी नहीं आ सकते हैं तो उस बहुत कोशिश करने से डागदर भी आते थे उसको सुइया दवाई भी करते थे हाथ धोकर खाना भी खिलाते थे माँस भी लगाके रखते ते बहुत तरह के अइसन स्तिति आए कि मेरे अगल बगल का भी लोग थे वे भी नहीं सामने होते थे नहीं बोलते थे न भुकते थे कुछ भी नहीं डागडर भी खबर किए तो डागडर भी बहाना कर देते थे कि नहीं आएँगे आएँगे आबे बे नहीं करते थे फिर हम लोग कितना करके गर्म ठंढे पानी में बच्चे को स्स जैसे बोखार हो जाता है कुछ भी हो जाता है उस उसको उम्म कपार पोछते थे हाथ आर पोछते थे मु कान और डागडर भी बहुत डागडर को खबर किए तो कोय भी दो तीन डागडर बोलाए तो एक भी आता थे इलाज करके जाते थे आगल बगल का भी लोग थाह राही बटोही भी जाते थी उसको भी बोलते थे तो मु घुमा लेते थे उधर घूम जाते बोलबे नहीं करते कितना माँ बहिन था कि सामने नहीं होते अगल बगल का पड़ोसी भी थे वे भी सामने नहीं हो सकते थे एहन स्थिति हम लोग को गुजरा हुआ है हो जाता है और हुआ हुआ है और बाल बच्चा के भी हम लोग को बाहर नहीं निकलने देते थे इतना स्थिति हो गिया था और अंदरे में रख कर उसको हम लोग फैमली को बहुत अच्छा से रखे खिलाए पिलाए जे भी बोलते थे वह भी बना सोना के खियाते थे अपना फैमली को अंदर रखते थे और बहुत अच्छा से यह इतना स्थिति है कि कोई भी अप्पन आदमी थे दोसर भी रहे कोय भी थी जल्दी सामने नहीं आते थे और राही पै राही बटोही भी थे ओ भी नहीं सामने खाड़ा होकर बात कर सकती थी नहीं बोलते नहीं भुकते बोल भी कोई तरह के बात बी स्थिति घर में होता था बोलते थे तो एहन आदमी ऐसन आदमी हो जाता था कोनो कोनो कि मतलब सामने एक लगा हट कर भी बात करती थी